खेलके विकासके लेल सभसँ जरूरी हइ अथि क्लब रहयके चाही जे हमरा यहाँ हइ एगो आनन्द स्पॉर्टिंग क्लब यहाँ यहाँ आयल सभ ट्रेनिंग व्रेनिंग देल जाइत छै खिलाड़ीसभके हमहूँसभ गेली तऽ ट्रेनिंग व्रेनिंग कयली यहाँ खिलाड़ी सभके मनोबल बढ़ाओल जाइत छै आओर एहिके साथ साथ मनोबल बढ़ाओल जाइत छै एहिके साथ साथ यहाँ खेलाड़ीसभ अथि पैसा वैसा मतलब जे जेना खेल जेना खेललक ओहि हिसाबसँ ओकरा पैसा आयल आब जे कतेक अमीर रहलक नहि खेलय वेलय आयल तऽ ओ आ गयलक एहिमे खेलय तऽ ओकरा सभसँ पैसा लेल जाइत छै कथि क्लबके अथि जे होइत छै पेड ओ पैसा लेलक मतलब कि पैसा लेलक तकर बाद आ जकरा खेलय आयल गरीबो रहलक ओकरा फ्रीमे खेलबैत छै अपना क्लबके तरफसँ खेलेलक तऽ क्लबके तरफसँ फ्रीमे खेलेलक तकर बाद तकर बाद